ہیلو کیا یہ ذکی ہیں میں عمار بات کر رہا ہوں دی ڈیلی ٹریبیون کا صحافی مجھے امید ہے کہ میں آپ کو برے وقت میں نہیں کال کر رہا ہوں یہ سن کر بہت اچھا لگا ذکی ٹھیک ہے میں ہمارے شہر میں حالیہ ماحولیاتی مظاہروں کے حوالے سے ایک خبر پر کام کررہا ہوں میں نے سنا ہے کہ آپ آرگنائزنگ کمیٹی میں شامل ہیں میں ان مظاہروں کے پیچھے محرکات اور ان کے اثرات کے بارے میں اندرونی نقطۂ نظر حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں یہ اہم معلومات ہے ذکی میں اس کی تفصیل میں گہرائی میں ڈوبنا پسند کروں گا کہ یہ خدشات کس طرح ایک تحریک میں بدل گئے کیا آپ انٹرویو کے لئے دستیاب ہوں گے اس موضوع پر آپ کی ذاتی بصیرت حاصل کرنا بہت اچھا ہوگا یہ بہت اچھا ہوگا ذکی آپ کا پہلا حادثہ علم اور روابط کہانی میں بہت گہرائی کا اضافہ کر سکتے ہیں ہم کل دوپہر کو کافی کے لئے ملیں گے ہم ذاتی طور پر مزید بات چیت کر سکتے ہیں اور شاید احتجاج کی جگہ پر بھی جا سکتے ہیں کامل ذکی کیفے سینٹلر میں دوپہر تین بجے ہی مع باقی ہماری گفتگو اور اس اہم تحریک پر روشنی ڈالنے کے موقعہ کا منتظر ہوں آپ کے وقت کا شکریہ اور کل ملیں گے آپ کا بھی ذکی ابھی اللہ حافظ